टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस्तेमाल से हमारी हिन्दी भाषा आज इतनी आगे बढ़ गई है क्योंकि जितनी की जिसको मतलब शिक्षा भी नहीं मिल पाती वो भी आज मतलब फ़ोन से ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है इससे अच्छा हम को और क्या चाहिए कि बिना पढ़े भी शिक्षा फ़ोन से ही मिलती हैं फ़ोन एक तरीक़े से हमारे लिए बहुत सही भी है बहुत ग़लत भी है इसका उपयोग जैसा करें इसका उपयोग मतलब कि फ़ोन का इस्तेमाल एक तरीक़े से ऐसा है कि मतलब जो जिस तरीक़े से करेगा इंटरनेट पर इस्तेमाल उसका जैसे अच्छे के लिए करेगा तो उसको अच्छा ही मिलेगा और बुरे के लिए तो बुरा ही होगा अच्छे के लिए ये है कि आप अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो इंटरनेट से अब टेसनोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि इंटरनेट से भी आप शिक्षा आप को मिल सकती है इंटरनेट से ऐसा है कि गूगल है आपका यहाँ पर आप कुछ भी मतलब डाल के यूटूब वग़ैरह है यहाँ पर सर्च कर के आप दो तीन घंटे क्लास भी ले सकते हैं और